आंनिबायदिब्ला जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव दावबाय दावबायनाय फालांगिखौ आरोबाव मेल्ला जोगाहोबावनांगौ दं जेराय दिरबिल थांग्रा लामा आमफ्राय दिफ्लाय सरलपारा मेल्ला पिकनिक स्पटफोर दङ' आमफ्राय बिफोर थांग्राफोरनि लामाफोरा एसेबो मोजां नङा आरोखि माने गाज्रिजोब ओमफ्राय बेखौ रावबो नायसनाबो लोगोसे रावबो बानायनानैबो होआ आमफ्राय बिदिनो थांनायाव खस्थ' जायो ना ओंखायनो बेफोरनि लामाखौ एसे नायनानै मोजां खालामनांगौ आरो जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर गरम बोथोर आमफ्राय मेल्ला मानसिफ्रानो बिदिनो बार जानो सरलपारायाव थाङो ओरै दिरबिलथिं थाङो मेल्ला मानसिफोर बेरायो आरो फेमिलि पिकनिकफोरबो थाङो एरैनो निउ इयार बैसागु बेफोरबायदि टाइमफ्राउहाय मेल्ला मानसिफ्रानो पिकनिक जाहैयो ना सोरबा सोरबा फेमिलि पिकनिक थाङो सोरबा सोरबा कलेजनिफ्राय थाङो बिदिनो मेल्ला लोगोफोरजों मेल्ला पिकनिक जाहैलाबायो ना स' बेफोरबायदियावहाय एसे लामाया गाज्रि नालाय आमफ्राय एक्सिडेन्ट जानायनि चान्स आ बांसिन थायो आरो ओंखायनो जोङो जेनेबा बेफोरबायदिनि लामाफोरखौ मोजाङै खालामनानै होनांगोन आरोखि ना आमफ्राय लोगोसे जोङो इउटुउबफ्रावबो भिडिय' खालामनानै हगारनो हायोखि उमुख जायगायावहाय उमुख मोनसे जायगा दं नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै इन्जय लाहैनो हागोन बेबायदि मोनसे एडभार्टाइज होनो हायो आरो जोङो इउटुउबआव हगारनो हायो ओमफ्राय सरलपारायावथ' जेनेबा गुवार जायगाया एसे मोजां एसे फ्रेश बार मोनो बेफोरावबो मानसिफ्रा थाङो नालाय बेनि लामाफोरखौबो मोजां खालामनानै होनांगोन आरो आमफ्राय बिदिनो मेल्ला जायगा दंबावो सिं सिं बेफोरनि लामाफ्रा माखासे नायजाथावा आरोखि मानि एखदमबारे गाज्रि गोजा थार आमफ्राय जों बेफोरखौहाय मोजाङै फाहामनानै होनांगोन आरोखि